परिवारकेँ चलेबाके वास्ते स्त्री पुरुष दुनूकेँ महत्वपुर्ण योगदान छनि दुनू बुझु एक गाड़ीकेँ दूटा चक्का छथि जतबा कहल जाए दुनू पुरुष आओर स्त्री मिलकेँ अपन अपन भुमिकाकेँ सम्यक निर्वहण नहि करितथि ओतबा काल धरि परिवारके विकास नहि हेतै जाहिमे जाहिमे महिलाके भुमिका महत्वपुर्ण भऽ जाइ छनि कारण बच्चाकेँ पहिल गुरु माता होइ छथि आओर पहिल शिक्षा बच्चा मातासँ परिवारमे प्राप्त करैत अछि तैँ आओर परिवारमे अनेक तरहक जे कार्य होइ छै विवाह दान इत्यादि ताहुमे महिलाके भुमिका महत्वपुर्ण रहै छनि लेकिन सभसँ महत्वपुर्ण कार्य हुनकर हम मानै छी जे बच्चाकेँ शिक्षित करबामे सुसंस्कृत करबामे महत्वपुर्ण भुमिका रहै छनि महिलाकेँ पुरुष पुरुषकेँ गृहस्थ गृहस्थ गृहस्थाश्रमकेँ चलेबाके भार पुरुषकेँ छनि आ पुरुष ओकर निर्वहण करै छथि यदि ओकर सम्यक निर्वहण पुरुष नहि कऽ पैता तऽ ओहि परिवारके उचित विकास सम्भव नहि हेतै आ ओ परिवार पाछु चलि जेतै तैँ समाजमे परिवारमे स्त्री पुरुष दुनूके भुमिका पुर्वसँ बाँटल छै आओर आब आधुनिक युगमे एतऽ लगभग बहुत रास बातमे पुरुष आ महिलाकेँ भुमिका समान भेल जा रहल छै जाहिसँ कि देश आगू बढ़ि रहल यऽ प्रगति कऽ रहल हँ